नमस्ते हाँ मैडम हमें इस्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस चाहिए पाँच से ले कर एक से ले कर पाँच तक बच्चों का मिल जाएगा अच्छा बच्चों के भी लड़कों के भी लिए लिए भी और लड़कियों के लिए भी पैन्ट सल्ट हाँ तो किस रेंज में चाहिए थोक भाव क्या है और अलग अलग एक एक पीस का भाव क्या है किस रेट में देंगी हाँ तो अपना रेंज बताइए न और कलर रहेगा नीला पैन्ट रहेगा सफेद सल्ट रहेगा ठीक है हमें पाँच पीस चाहिए हाँ फिटिंग ओटिंग अच्छे से सिलना औ बच्चों के भी लड़कों के भी लड़कियों का भी हाँ हमें एक हजार बच्चों के लिए चाहिए कितना समय लगेगा कितना दिन में देंगी सिल कर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँगी आप आपके यहाँ रेडीमेट काम होता है न थोक भाव बिकता है होलसेल का दुकान है फिर इतना टाइम क्यों लगेगा हाँ ठीक है इस्कूल खुलने के पहले हमें चाहिए पैसा कितना लगेगा बोलिए रेट कितना लगेगा एक हजार पन्द्रह सौ रुपया इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगा रही हैं होलसेल में इतना ज़्यादा थोड़ा थोड़ी पैसा लगता है चलिए ठीक है हाँ चलिए ठीक है हमें पैक करके भेजवा देना नमस्ते जी